اس وقت ہماری کمیونٹی کا کمیونٹی اور ہمارے علاقے کا جو رہنما ہے وہ سمیر ہے اور ان سے میری زندگی پر کوئی خاص اثر نہیں پڑا ان سے ایک مرتبہ میں گیا تھا اپنے گھر کے سلسلے میں کسی مدد کی وجہ سے لیکن انہوں نے اس چیز سے انکار کر دیا ہے اور آج تک کہ انہوں نے کوئی ایسا مشورہ ہم لوگوں کی بہتری کا نہیں دیا ہے جس سے ہماری زندگی ہماری زندگی پر اثر ثابت ہو